ڈاک ٹکٹ سِکے اور چٹانیں جمع کرنے کی تعلیم ایک ماہرین کو ڈاک ڈپارٹمنٹ کی ڈاک ڈپارٹمنٹ جو لوکل کرنسی ہوتی ہے وہ اور یا پھر جو بلڈنگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا معماری کا جو فن ہوتا ہے اُس کی تشہیرات کو بہتر طریقے سے منّظم کرنے کی تکنیکوں کو سکھاتی ہے اِس تعلیم سے وہ سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اُن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے تو ماحول میں افیشینٹ اور اصولی تو طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ سیکوریٹی اور انتظامی معائنے کو کو کے معیار کو پرکھ کے بہتر بنا سکتے ہیں اور پھر اِس کو اِس کے علاوہ اُن اُن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو سمجھنے میں اور اُن کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے